आ हालो कोण आ आ होय होय सगले बशे आसा सँडल

हांव होलसेलर रे हे बिल्डर्स बी आसा न्हू गमबूट बी घात हय भुरग्यांक आसा ल्हान भुरग्यांक कितली जाय

सोगळें मेळटलें पायल बी सगळीं

पॅरागोन दोनशे तीस रुपया

सेंडल सडे तिनशी रुपया

हय हय हय अशे साडे साठ रुपया एजिसा न्यू स्टोक येयल्ले रे येवन पळय न्हू तुमी खंयच्यान उलयता किरें म्हटलें हय हजार आसा

सगले अवेबल आसात न्ही

आसा रे सवाय भितर शंबरा भितर बी गावतलें मरम म्हश्यार एक पार न्हू बरें

किदें कमी कोरया शुज दोन सातशे रुपया आ सात पळय मरे तुं यो पयलो डिस्कावंट घे

शॉप खंय पट्टा ते सारके ना ना हें शॉप मागेलें हांगा गामदर रेजिडेसी काट्यां काट्यां चल बरें